म्हाका जें आसा तें रांदपाक खूब आवडटा म्हणजे ल्हानपणांतल्यानूत हांव रांदपाक सवे सातवेक आसतनात हांवें रांदपाक सुरवात केल्लेली आसा आनी जें सगल्यान चड हांव बरें जर करता कितें म्हटलें जाल्यार शीत आनी दाळ आनी तो एकदम बरो जाता तें भायर जें आसा तें गोंयचें हांव पारंपारीक जें आसा तें खाण जेवण करपाक आवडटा ते भायर म्हाका दुसरेंय आवडटा करपाक आनी म्हणजे अशें वेगवेगळें दर फावटी कितेंय वेगवेगळें करप आनी दर फावटी एकूच जें आसा तें जेन्ना खाण जेवण करता तेन्ना तेका कितें ट्विस्ट तेका कितें वेगळें कितें करप हें म्हाका खूब आवडटा तें वेगवेगळ्या पद्दतीन मांडपाक तर एक एकदां अशें जाता की केन्ना केन्ना घाई गडबड आसता जावं केन्ना केन्ना चुकून अशें एक एकदां मीठ पडटा चड एक एकदां मसालो चड पडटा आनी सगळें अशें गडबडीन कशें आसता सो तेन्ना कितें जाता की कळणा म्हणजे जेन्ना आमी चाखता तेन्ना कळणा आनी खूब फावटीं पयलीं पयलीं म्हाका भायर उडोवचें पडटालें पूण मागीर जशें जशें फुडें फुडें करता तेन्ना हांवें पयलें की हा ओके तर मीठ जर चड पडटा जाल्यार तितून केन्ना केन्ना जाता अशें चुकून जर चड मीठ पडलें रोसान जर चड मीठ पडलें जाल्यार तितून बटाट कापून घालप म्हणजे तो ऑब्जर्व जाता आनी जाणें करून जें आसा तें जेवण जें आसा तें वेस्ट जायना म्हणजे मीठ जें आसा तें कमी जाता तितून आनी तेंच तशेंच पिठाचो गुळो किंवा कितेंय आसा जाल्यार तो जो आसा तो तितून घालूंक जो आसा तो शिजोवप म्हणजे जितकी जर खार जाल्लेलें आसा जाल्यार तें एक अशें बेलंस कशें जावन रावता आनी जर आतां एकूच जर आतां खाण जेवण आसा म्हणजे आमकां जर वाज येता उरता कितें जाल्यार जाल्यार तेजें न वेस्ट करता तेजेंच कितेंय तरी वेगळें करपाक शकता आमी फॉर एग्जांपल जेन्ना बटाट्याची भाजी जावं आनी कितें उरता तर तेंच एक वेगळें तरेन जें आसा तें आमी एक रोल कशें करून स्प्रींग रोल्स कशें करपाक शकता एक वेगळ्या पद्दतीन आमी हें करपाक शकता आमी मागीर तें कितें जाता तें बोरींग कशें जायना तें इंटरेस्टींग एक वेगळी कशी डीश तयार जाता आनी जेवणाची जें आसा तें जेवणूय जें आसा तें भायर पडना म्हणजे एक वेगळें जाता तशेंच मागीर इफ आतां कितेंय अशें खावपाक जर आमकां वाज येयलेलो आसा जाल्यार तेका मातशें ट्विस्ट दिवप म्हणजे वांयगें आसा जाल्यार केन्नाय भरलेलीं वांयगीं करप आनी इफ जर आनी कितें आसा जाल्यार तितून म्हणजे केन्ना केन्ना तीं वांयगीं जीं आसा तीं ठेचा ठेचा करप अशें तरेन वेगवेगळी करपाक शकता आमी मागीर ते भायर केन्नाय अशें जाल्यार ते मातशें बेलंस करपाचें आसता म्हणजे जें जेवण न वेस्ट करता तें बरें तरेन बरें तरेन म्हणजे आमी भायर उडोवंक जायना तें जेवण तें बरें तरेन दवरूंक जाय वेस्ट न करतां आमी अशें तरेन करूंक जाय जर केन्ना बाय मिस्टेकीन चुकून बी कितेंय पडलें म्हणजे मीठ बी चड पडलें जाल्यार तेका बटाट किंवां आनी कितेंय घालून आमी बेलंस करपाक शकता तर तें जेवण भायर उडोवंक जायना अशे तरेन आमी बेलंस करपाक शकता